आंनि गामिया गोदो माबायदिमोन आं खोन्थानोसै दे आइफोर आफाफोर गोदो लामायाबो फिसामोन लामाया फिसा आरो इबायदि लामा साफा नङा दासो इथा गाथिदों इथा गाथिबाय ना दा गोदोनि दिनाव हाग्रा दुब्रि हाग्रा जों दैमायाव दै जायोमोन दंखल गैयामोन दै लायनांगौ ओइ उनखि खर'आव अखा हाब्ला अखा हाब्ला दैया गुबुङोना खर' खर'आव थांब्ला बैनि गोजों बैनि गोजों उनाव उनाव देरबोनोसै दैया बु देरनोसै खुवा गुबुंले जानोसै बेबायदियाव खर'आव थाइसे जान्जियाव थाइसे खुमारिं गिदिर गिदिर लायो जोङो दै बिबायदि संसार जाबोदों दासो गावबा गाव दरखं दरखं दंखल ओइ गैया गोदो आब'नि फिसाज्ला गिदिरासो दंखलखो फाथिना होबोदों इदि बिराद

गाननाया गाननाय जोमनाया सोरबा बायनानै लांगा स्राय स्राय गाननोसै सोरबा दानानै गाननोसै आंहाथ' दानो रोंखागौ र' दासो गानला आङो आं दख'ना गिदिर गाननो हालाना नै इबो फिसाजो हरनाय रेजें हरदो नै बेयो माब्लाबा गिदिर होफैयो गानखनो हाया बैसागो मागोआव फैब्ला इदि खालामो फिसाफोरा दानि हिनजावफोरा बायनानैसो गानबावो दानायाव गैलालै जों गोदो सालगान्दैजोंनो खिलथिख खिलथिख ख्र' माखुआव हमबाय सालआबो गाबबाय ख्लां ख्लां ग्रद माखुजों दायोमोन जों गोदो दानिया बोहांबानो स्ल'द बोहांबानो नै फेन्दामानि सुखावलाङो माखुवा बिदिब्रा आ खोन्थाजोबबायलै आं दा